आङो माबा गाइखेर अर्दार खालामनो नागिरदोंमोन नालाय माने जोंहा गाबोन न'आवहाय ओ सासे फंबाइनि बार्थदे दङ ओमफ्राय बे बार्थदेआवहाय न'आवहाय तिन लिटार गाइखेर नांगौ जादोंमोन नालाय ओमफ्राय नोंसोरनाव गाइखेरा ओंखारो ना ओंखारला दङ ना एक लिटाराव आसि ताका ओमफ्राय नो जेनेबा इसे बुरजा मानसि लेंदों नालाय आलासिफोर ओमफ्राय इसे बुरजा नांगौखाय इसे दिसकाउन्ट होदो नामा मानो होनबा तिन लिटार लागोन नालाय माखासे गाइखेर साह लोंग्राफोरनो गाइखेर साह लाल साह लोंग्राफोरनो लाल साह होनोसै दा तिन लिटारावहाय इसे खम खालामदो नामा जेनेबा माबायावहाय आदा किजिआवहाय सल्लिस होयोबा माबाखौनो हमदो ओ जेनेबा त्रिस ताका बेबायदि हरदो नामा थाइबाल' माने बुरजा बुरजा माबानायावलाय हरजागोनदां खमावनो मानो होनबा बेखौ नोङो बाजाराव फानहैबा गासैबो बिक्रि जाजोबाबो जानो हागौ ना गाबोन आरो दाथ' गरम बोथोर जेनेबा एप्फा बुरजा गाइखेरखौ फाननायाव नोंस्राबो लस जायो ना ओमफ्राय दा अर्दार मोन्नायावनो हरखादो बे दस ताकाखौ जोंथ' गाबोननोखा जेनेबा बार्थदेआथ' बोरैथो फावसयजानो गाबोननो माबाखागोन प्रग्रामाथ' गाबोननोखा ओमफ्राय नोंसोरो ओ बिदिनो बेलासिनि इसे सिगां बिदिनो दुइतासोआवनो होफैनो हाबा मोजां आरो बिनि लेतद्रायबा जोंहा असुबिदा जायो ना आलासिफोरा आरो दाथ' गरम बोथोर गावनो नागिरो बिनि थाखायनो इसे थाब होफैबा मोजां आरो हायोबा दुइतानि सिगांनि होफैदो मानो होनोबा गरम बोथोराव गावनो नागिरोना फुदुंनानै दोन्नांगोन नोंसोरबो एफ्फा बुरजा गाइखेरखौ बोरैथौ फुदुंनानै लाबोनो लेत सेरखादो थाब दा सेरसै गाइखेरखौ इसे लेत सेरबानो जाबाय लाना फैगोन ए

दे होनबालाय माबादो जोंनोनो हरदो रावनोबो दा हरसै केन्सेल खालामनो मोन्नाय नङा नोंसोरबो ओम दे आरो बांद्राय बांद्राय दै होनानै दा लाबो इसे मोजां घनखौनो लाबो इसे दे होनबालाय मोजांखौनो लाबोबानो जाबाय नोंसोरनावनो आसा खालामनानै थाबाय गामिया माबायावहाय हल्तुगावआव जों लायनोसै नों जोंनि एद्रेसखौ मोन्थिनाय नङा जोंसो मोन्थिदों नालाय नोंखौ बेनि थाखायनो न'खौ नुखाबाय जों लायनोसै दे